मूंखे तव्हां पंहिंजे बारे में कुझु अहवालु ॾियो मुंहिंजो नालो सावित्री सचदेवा आहे मुंहिंजे पीउ जो नालो घनश्याम लोकवानी आहे मां विद्या लोकवानी जी धीअ आहियां मूंखे टे भाउर आहिनि ॿ भेनर आहिनि इहे वॾे भाउ जो नालो नंदलाल आहे हुन खे चांहि नाश्ते जी दुकानु आहे विचे भाउ जो सचानंद नालो आहे उन खे बि नाश्ते जी दुकानु आहे नंढो भाउ राजेश उन खे मुलुंड में दुकानु आहे ऐं मुंहिंजी ॿ भेनर आहिनि हिकु रतलाम रहिंदी आहे हिकु भोपाल रहिंदी आहे मुंहिंजा ॿ पुट आहिनि वॾे पुट जो नालो मुकेश आहे नंढे जो अमित आहे मां वॾे पुट सां रहिंदी आहियां उन खे लूम आहिनि नंढे खे ट्रांसपोर्ट जो कमु आहे नंढो मुंहिंजे पासे में रहंदो आहे मूंखे टे पोटियूं आहिनि हिकु पोटो आहे टिनि हिकु पोटी जो नालो भूमिका सचदेवा ॿीं पोटी जो नालो विनिता सचदेवा टी पोटी जो नालो वेदिका सचदेवा पोटे जो नालो जय सचदेवा आहे मां साईं परमानंद जो नाम वरितलु आहे मां दरबार रोज़ु वेंदी आहियां ऐं सत्संग रोज़ु ॿुधणु वेंदी आहियां ऐं चंडु ॾींहुं प्रशादु ठाहे वेंदी आहियां मां पंहिंजे घर में रोटी सुठे नमूने ठाहींदी आहियां सभिनी खे मुंहिंजी रोटी वणंदी आहे ऐं सभेई वाह वाह कंदा आहिनि ऐं मां पंहिंजे परिवार में ॾाढी ख़ुशि आहियां